गाँवमे दबाइ नहि होइ छै दबाइ सस्ता कहाँ हइ दबाइ सस्ता नहि मिलै हए दबाइमे तऽ बहुत पैसा लगै हए दबाइ तऽ इतना महंगा हइ जे चारि हजारके महीना लागि जाइ हइ दबाइमे हमरा बोखार जाड़ खाँसी होइ हइ तऽ हम जाइ छी प्राइभेटमे इलाज करवाबै छी तऽ हमरा दबाइ लेल पड़ि जाइ हइ साढ़े चारि हजार पाँच हजारके दबाइ लै छी एगो गाँवमे छोट मोट हॉस्पिटल हइ ओकरामे दबाइ जल्दी मिलबे नहि करै हए देबे नहि करै हए तऽ हम गरीब लोक जाइ छी फेर बेगूसराय ओकरोमे गेलहुँ तऽ दबाइए कहै हए धरल हए एगो दू गो गोटी देलक देलक नहि देलक कोइ चीज देबे नहि कयलक तब खर्च करय लेल तऽ ओ चाहलक नहि गेलहुँ तऽ तऽ केनाहु कए कऽ प्राइभेटेमे देखयलहुँ सुनयलहुँ खयलहुँ दबाइ तऽ ठीक भेलहुँ तब सरकारी हॉस्पिटलमे किछु नहि दै हए स्वास्थ्य गड़बड़ रहैत हए तऽ प्राइभेटमे देखयलहुँ सुनयलहुँ तऽ दबाइ किनलहुँ तब आब मुफ्तमे दबाइ भेटबे नहि करैत हइ अच्छा तब कहाँसँ लयबै प्राइभेटमे देखयलहुँ दबाइ लेलहुँ खयलहुँ पीलहुँ तऽ उएह उपलब्ध छै लेकिन उपलब्ध तऽ सरकारी हॉस्पिटलमे ओतेक छै नहि तऽ हमरा तऽ गाँवमे एगो छेबो करय छोट मोट लेकिन दबाइ देबे नहि करै छै आब यहाँसँ हमरा दूरी जाइ लए पड़ै छै बेगूसराय आ वहाँ गयलहुँ तऽ ओकरोमे नहि भेटल तनि मनि भेटल नहि भेटल तब करल की जाय कैसाहुँ हम गरीब लोक छियै हमरा कोइ चीजके उपलब्ध नहि छै कोइ आमद नहि छै हमे कहाँसँ नानबै हमरा एक अकेले हम लोग हैं हमरा अपना परिवार जो थे घरवाले चले गए ने बेटा नहीं है हम